आङो बेंटलनि मम' दखाननिफ्राय मम' सावमिन पिजा मोनथाम अनलाइन अर्दार होदोंमोन नाथाय बे आं अर्दार होनाय बुस्थुवा मोननैल' सफैनो हादों नाथाय आं बे मोनथाम मम' सावमिन पिजाखौ पिजाया मोनसेआ सौफैनो हायाखै नाथाय बे बोरै जाथावगौ नोंथांनि

देलिभारि बय आ बोरै बिदि खालामनो हाखो बे बस्थुखौ नोंथाङा माबा मोनसे बेबस्था खालामफिननो हागोन नामा बेनि थाखाय आं नोंनिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय